हॅलो उबा टॅक्सी उबर टॅक्सी सर्वीस नी आं हांव म्हापशेच्यान मोहरा कामत उलयता आं फाटल्या वेळा हांवें तुमची ती टॅक्सी बुक केल्ली पळय ती आमकां खूब आवडली म्हणून हांवें तूं त्याच खातीर तुमची सेवा परत घेवपाचो निर्णय केला कितें आशिल्लें जाणां म्हजो मामा सुरेंद्र भगत कारवार आसता ताका मातसो थंयच्यान म्हापसा हाडपाक जाय त्या खातीर म्हाका मात्शी तुमची टॅक्सी बूक करूंक जाय आशिल्ली आनी म्हाका नी एक सांगपाचें आशिल्लें टॅक्सी ड्रायवर मात बरो धाडात हां म्हाजा मामाक नी फाटीं कोण्याचो त्रास आसा सवकास गाडी चलयणारो कोण तरी जाय आनी मामा कितें म्हणटालो कुम कारवारच्यान येतना मडगांव वाटेनूच हाड आपल्याक त्या मार्गानूच येवपी असो ड्रायवर म्हाका धाड आं आनी वॉट्सेपाचेर मात्शें म्हाका ड्रावराचें नांव आनी ताचो नंबर धाडा हांव तुमका म्हजा मामाचो नांव आनी मॉबाइल नंबर तुमका हांव वॉट्सएपार कळयतां आनी एक विचारपाचें आशिल्लें म्हणजे हया ट्रिपीचे म्हजे कितले जातले पयशे ते तुमी म्हाका सांगू शकतले नी मात बरें करून बरो कोण ड्रावर मात धाडात हां